ہاں ہیلو ثناء اللہ بول رہے ہو ہم کو ٹھورا جانا تھا پٹنہ گھومنے کے لیے کوئی گاڑی اوڑی ہے آپ کے نظر میں اچھا وہ حامد نہیں نہیں اس سے ہم نے بات کی تھی تو وہ بہت زیادہ پیسہ مانگ رہا تھا آٹھ نو ہزار مانگ رہا اس کے علاوہ کوئی اور اچھا گولو اچھا گولو سے بات کرو کتنے روپئے لیتا ہے اچھا ڈرائیور ہے نا مطلب یہ گاڑی ٹھیک ٹھاک چلا لیتا ہے کتنے روپئے لے گا ارے نہیں ابھی ایک اگزام دینے کے لیے جانا ہے ایک ہی دن میں دیں گے ایک دن صبح جائیں گے شام میں آ جائیں گے خیر وہ کتنے روپئے لیتا ہے وہ کتنا سات ہزار اچھا تو وہی شام میں جانا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہوگا نا گاڑی ٹھیک ٹھاک چلا لیتا ہے کہیں خراب اوراب نہ ہو جائے بیچ میں کھٹاری اوٹاری گاڑی نہ ہو وہی صبح جانا ہے شام میں آنا ہے اچھا چلو پھر ٹھیک ہے بات کر لو نہیں نہیں